हा मां ॾाढा दफ़ा डांस प्रतियोगिता में भागु वरितो आहे ऐं ॾाढा दफ़ा वरितो आहे ऐं सभीन दफ़न में अलॻि अलॻि व अनूभव रहंदो आहे अलॻि अलॻि कल्चरल डांसिस कया आहिनि जीअं सिंधी कयल आहे सिंधी में बि जीअं लोक नि नृत्य आहिनि उमर मारवी जो आहे या हूअ ॿिया बि जीअं मारवाड़ी डांस आहिनि गरॿा आहिनि असांजे कच्छ में कच्छी डांस थींदा आहिनि त ईअं अलॻि अलॻि सभीनि में मुंहिंजो पार्टिसिपेशन आहे व अलॻि अलॻि अनूभव आहे असांजो डांस में सभीनि टाईम अलॻि अलॻि एक्सपीरियंस रवंदो आहे ऐं हरु दफ़े सुठो एक्सपीरियंस ई रहंदो आहे सुठीअ तरह असांजा असांजे कच्छ में वर्ल्ड सिंधी छेज जी शूटिंग थियल आहे नाराएण सरोवर कोटेश्वर में झूलेलाल तीर्थधाम आहे हिकु वॾो तीर्थधाम आहे सिंधीयुनि जो मंदर ठयल आहे झूलेलाल साईंअ जो उते बि असं वर्ल्ड सिंधी छेज यूट्यूब ते आयल आहे असांजो इहो आल्बम डांस त उनमें बि कयल आहे असांजो भाॻु वरितल आहे उते बि असां ॿ ॾींहं हुआसीं सॼी नाईट सॼो ॾींहुुं शूटिंग कंदा हुआसीं ऐं उहो यूट्यूब ते बि आहे वर्ल्ड सिंधी छेजु करे लिंक आहे जंहिंजी त जामु सुठो एक्सपीरियंस रहियो हो असांजो ऐं ईअं ई अॻियां बि असां कंदा रहंदासीं सिंधी सिंधियत लाइ ऐं जामु दफ़ा करे कयो बि आहे पहिरीं